म्हाका याद उरपा सारक्यो पांच तारखो म्हळ्यार पंदरा ऑगश्ट एकोणशे सत्तेचाळीस चोवीस जून एकोणशे चौपन्न स जुलय एकोणशे बावीस णव अक्टोबर दोन हजार णव आनी दोन नव्हेंबर दोन हजार सोळा